कुन्न राजा मिस्त्री बोल्ला दे आहो कम्म काज़ लग्गे दा नेईं कम्म करा दा उद्धर थुआढ़े पिंड दे गै पंछानेआ ना तुसें अच्छा फिर घरा दा कंट्रेक्ट देना हा थुहानू कोठी बनानी ऐ अं तीन ज्हार स्कवेयर फुट दी कोठी ऐ ते तुसें दौ मंजिलवा घर बनाना ते फुल वॉटरप्रूफ होना चाहिदा पैसें दी टेंशन निं लैओ पैसा खुल्ला ठीक ऐ अच्छा पूजा कराइयै परसों कोला आई जायो तुस दिक्खी लैओ तुस अपना नेईं आना तुसें ते अस दूऐ मिस्त्री गी पुच्छी लैन्ने आं ठीक ऐ ठीक